जों जोंनि देहाखौ गोगो थाजिम लाखिनो थाखाय जों सामफ्रोमबो दुगैस्रां लोबस्रां साखोन सिखोनै थानो नाजानांगौ आरो जोंनि सोरगिदिं थानाय दाखोर दाला बायदिसिनाफोरखौ जेरावनो मोनो बेयावनो गारला गासि खालायनानै दोननो नाङा आरो नांगौ बायदियैनो जोङो जोंनि दैफोरखौबो गारनो नांगौ खाथि खालायाव दाखोर एबा दैफोरा जमायनानै थायोब्ला बेयाव थाम्फै थाम्फैफोरा बिदै दैनानै एम्फौ एनला सोमजिहोनानै बेमार आजार सोमजिहोयो आरो जों बेमार आजार सोमजि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जों जोंनि जायगाफोरखौ लिरस्रां लिरस्रां स्रां स्रिं खालामनानै साखोन सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ आरो जों जोंनि बाहायनाय गेसाव गोफोनफोरखौ गोजानाव एबा दासबिनफोराव गारनो नाजानांगौ आरो जोंनि खाथि खाला एबा दैफोरा जमायनानै थायोबा बे दै जमायनानै थानायखौ दानगारनो थाखाय राहा लामा दिहुननानै लानो नांगौ जायो आरो दै जमायनानै थानायफोराव थाम्फैफोरा थाम्फैफोरा बिदै दैनानै एबा फिसा जागिनानै बिनिफ्राय जोंनो बेमार आजार सोमजिहोयो आरो बेफोरखौ जोङो गावनो गाव बोस्रांनानै एबा स्रां स्रिं खालामनानै लानो थाखाय राहा लामाखौ जों गाव गावनो दिहुननांगौ जानानै फैयो आरो जों बेफोरनिफ्रुइ बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों जोंनि सोरगिदिं थानाय जायगाफोरखौबो साफा साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो जों जोंनि देहाखौ बोस्राङै दुगैस्रा लोबस्रां खालामनानै साखोन सिखोन लाखियोब्ला जों जों बेमार आजारफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो बेसोरनिफ्राय गोजानाव थानो मोननाय जायो